ہیلو جی جی شکر ہمارے یہاں تو ہر چیز مل جائے گی ہمارے یہاں تو ہر برانڈ مل جائے گی جیسے سارا الو پما آپ کو جیسی چاہیے مل جائے گی آپ کیسی لینا پسند کریں گے بالکل ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے جیسی آپ کو پسند آئے جس کمپنی کی جی پرائز تو کمپنی کے حساب سے ہے جیسے جو کا پینٹ آپ کو مل جائے گا دو ہزار کا ارے کہاں میں نے اور پینٹ بھی تو وہ ہے شرٹ آپ کو پڑ جائے گی ایک ہزار تک کی ہاں اچھی اچھا جی بالکل بالکل مل جائے گی جی جی جی بالکل مل جائے گی پرائز تو مل جائے گی چار سو تک کی میری شاپ تو روڈ سے دائیں طرف ہے ہاں

ہاں داٮٔیں طرف پڑے گی میری شاپ کھلنے کی ٹائمنگ ہے دس بجے سے شام کے چھ بجے تک آپ اس کے بیچ میں آپ اس کے بیچ میں کسی ٹائم پر آئیے دیکھ لیجیے میں تو رہتا ہوں دس سے ایک بجے تک اس کے بعد میرا امپلائی مل جائے گا آپ کو اس کے بعد پھر چھ بجے تک جی جی اوکے ٹھیک ہے تھینک یو